म्हाका खुबशे गायक गायिकेचे गितां आयकूपाक खूब आवडटात तातूंतलेच म्हत्वाचे गायिका म्हणल्यार लोर्ना लोर्नान गायना खातीर नामनां जोडलेली आसात ताची गितां आयकूपाक म्हाका खूब आवडटा मोग सारक्या विशयाचेर गितां चड प्रमाणांच गायता यमक ताच्या गितांत येता ताचो ताळमेळ आयकूपाक बरें दिसता कोंकणी गितां सुद्दां तें सुंदर तरेन गायता आनी तें आयकपाक सुद्दां खूब बरें दिसता गोंयकारां खातीर तें एक लोकप्रिय गायिका गायना भायर हांव संगीत संगीत सुद्दां हांव आयकता कांय संगीतकारांची नांव घेवपाची जाल्यार रवी सहनकर बिसमिल्हा खान उस्ताद झाकीर हुसेन हरीप्रसाद चौरासीया संगीतकार तांचे संगीत आयकूपाक म्हाका खूब आवडटा जेन्ना ती वाद्या वाजयतात ताची लय आयकून शें दिसता देखीक वाद्या तेंची वाद्या जशें की पेटी तबला